म्हजे नांव विंदा आनी हांव एक बरी रांदपीण हांव म्हजीच तोखणाय करता कित्याक हांव बरी रांदतां म्हणटकीर हांव म्हाका तरी दिसता हांव बरें रांदतां आनी हांव बरी रांदपीन गांवचे लोकूय म्हाका अशे कितें कारण आसल्यार कोणागेर लग्न आसल्यार जावं कोणागेर बर्थडे पार्टी आसल्यार आनी कसलें फंक्शन आसल्यार म्हाका मुद्दाम आपयतात विंदा मातशें आमगेर आयज रांदूंक यो मगो अशें हांव एक पांचशें लोकांचे कितलेशें लोकांचे रांदूंक हांव शकतां आनी पूण आता आमकां हॅल्प करूंक वता म्हाजे सगळो मसालो काडून दिवप तेमकां मातशें चाळप रांदप कित्याक तेमकांय घेवन बरोबर शिकोवपाक तेमकां म्हाका इच्छा आसा आनी हांव एक बरी रांदपी अशी म्हाका सगलें लोक म्हणटात अशेंच एक दीस हांव टिवी कडेन बशिल्ले आनीक म्हागे जेवणाची आवड म्हाका पयलीं ल्हानपणांसाकून आसली हांव ती म्हजी म्हज्या आजये कडच्यान शिकिल्ले पयलीं जाणटेली लोक तो मसालो बिसालो काडटाली करून तसो सुद्दां हांव आतां सगलें त्या तितले आयटम काडून आयटम सगळे एकठांय करून बरो मसालो करून सुद्दां हांव विकतां हे हां म्हजे गूण तेमची म्हजी आजी खुब एक बरी रांदपी म्हणून नांव आसले तिका आनी तिचे सगले गूण घेवन हांव येल्लें आसा अशेंच हांव एक दीस टीवी कडेन बसलेले आनी खंय जेवणाची रेसिपी टिवीचेर सांगताली म्हणले पळोवया कितें सांगता तें आमचे आनी तेमचो कितें फरक आसा तो अशें म्हटले आनी हांव अशें टिवी मुखार बसले खंय ती आमचो मसालो ची चिकन म्हणल्यार मसाल्याची शागोती करताली म्हणटरी पळोवया आमची शागोती कशी आनी तेंची शागोती कशी अशें हांव पूण मुद्दम खंय बसले आनी तिणे सांगता त्या प्रमाणे हांयेन बरोवन घेतलें आनी आतां करून पळोवया म्हणले आनी हांव तें करूंक लागले आनी केली पूण चुकून कितें जायत पूण ती सारकी जावूना म्हाका ताजो टेस्टय बरो लागलना एक कितें पचकी कशी लागता जावं एक वेगळींच अशीं लागों लागली हेतूंत कितें कमी पडला हांव चितूंक लागले ती तेणे थंय सांगले हांव खंय चुकलें काय तेमी सांगता तें बरयतना आता तर केली तर हां इतली केली पाड करूं जायना जाल्यार कितें करतले आता हेतूंत कशें हे घालून हांव सारकी करतलें म्हणून चिंतले आनी हावें तेन्ना तेची टेस्ट पळयली तेन्ना म्हाका ती मात्शी अळणी लागली आनीक मात्शी पचकी पचकी अशी लागली तर हाये कितें केले आता हेका कितें तरी जाय तेका म्हाजे कोताक हांव एक रांदपी आसले म्हाका दिसले की तेतूंत जो मसालो घातलो आहा तितूंत जायफळ आनी तिखी इल्ली कमी पडल्या आसा दिसता कित्याक तेजो वास ना आनी फक्त लवंगाचो वास आसा तेका पण ही दुसरी तिची मिक्स सगलो मसालो सारको जाल्यारूच तो मसालो बरो जाता न्ही पूण तो म्हाका मात्सो कमी दिसलो आता हेजेर कितें करूं हांव अशें म्हूण हांवें चिंतले आनी हायें हे थोडीशीं दोनी तें मसाले एकठांय घेतले मात्शे भाजले गेले तेजो इल्लो पिठो करून घेतलो आनी तेतूंत तें इल्ले मीठ घातले आनी परतून हें दवरलें तरीकय तो म्हाका मात्सो वेगळो लागता म्हणटगीर तेतूंत तेमी लिंबू पिळूंक नासलो मसाला जे आमची मसाल्याचे जे आमचे हे करता न्ही शागोती तेका मात्सो आमसाणेचो बी वास जाय म्हणटरी तेका वतल्यान इल्लो लिंबूय पिळचो पडटा म्हणटरी हांयें तो इल्लो लिंबू एक लिंबू तेजेर पिळ्ळो आनीक मागीर कितें केले आता हो मसालो घातलो लिंबू घातलो इल्ले मीठ घातलें आनी मागीर आता म्हणले हेका घमघमीत वास येवपाक जाय म्हण हांवें कितें केले बरोच इल्लो कांदो कापलो बरोच कापलो बरोच इल्लो कांदो कापलो आनी बरें तेलांक तो तळसीलो आनी आमची गोंयची शागोती म्हणल्यार एक फेमस आहा तेन्ना आमी कितें करतात त्या कांदो बरो तळसून उंच घालतना इल्लोसो कट्टेचो कुडको जावूं एक आमचे नळे आसा घराक ताजो बरो धुंवपाचो तो नळ्याचो कुडको त्या बऱ्यो सगळ्या सळसळटा त्या तेलांत तो घालप आनी कांदो बरो तळसूंवप सामको तांबडो जायसर आनी तो उतल्यान घालप आसता तें तेणी दाखयसे नासले म्हणटगीर हावें तो घातलो तेन्ना तेजो इतलो घमघम सुटलो की म्हाका समाधान जाले हे म्हागेल्या बशेन शागोती जाली म्हूण अशें करून हाये तेचो बरो कन्न वापरून ती शागोती बरें रितीन केली